जियां कि सारें न जानने मेरे घर दे कोल न इक डिस्ट्रिक हस्पिटल ऐ ठीक ऐ हस्पिटल ते ऐ लेकिन ओह्दे च दो ऐंबुलेंस बी ऐ दोनो ऐंबुलेंस जेह्ड़ी ओह् इ'यां नॉन वर्किंग लाई लैओ उसी ओह् ऐ बी ते नेईं बी ऐ ओह् ते ऐंबुलेंस जेह्ड़ी हालत ऐ ना ऐंबुलेंस ते ठीक ऐ लेकिन ड्राइवर जेह्ड़े ओह् कदें उत्थें मिलदे नेईं ऐंबुलेंस दी सर्विस जेह्ड़ी ऐ ओह् बहुत बैड ऐ ओह् बहुत जादा बैड ऐ अस सारेआ जनें बहुत परेशान आं एह्दे कोला ठीक ऐंबुलेंस सर्विस गै अच्छी नेईं ऐ थहू पता इंसान मरी सकदा होर मरे दे बी ऐ इक बारी ते केह् होएआ हा साढ़े म्हल्ले इ'यां इक मुड़ा हा बेचारा उसी सप्प ने डंगी डंग मारी ओड़ेआ ठीक ऐ सप्प डंग मारेआ उसी उसी बेल्ले तगर उसी लेई लेई लैन्ने उसी ठीक ऐ मतलब उसी लैन्ने आं उसी हस्पिटल पजाया ते हास्पिटल अग्गें पता लग्गेआ ऐंबुलेंस बी हैनी ऐंबुलेंस जेह्ड़ा बंदा कुतै चली गेदा ऐंबुलेंस लेइयै कुत्थै गेदा हास्पिटल निं गेदा ऐ कुदै इ'यां जैशी मारन गेदा स्हाब लैओ तुस बंदे इत्थै मरा दा ते ओह् केह् करा दे ऐंबुलेंस लेइयै चली बी गेदे ओह् ते एह् जेह्ड़ा सिचुएशन बहुत जादा बुरी ही उस बेल्लै बंदा मरी बी सकदा ओह् ते चलो मेरे घर गड्डी ही ते अस बेचारी लेई लेइयै कुतै पजाई ओड़आ उसी ठीक ऐ अगर अस उसी नेईं बजांदे हास्पिटल ते उन्नै उत्थै मरी जाना हा इक बारी होई साढ़ी कुड़ी मरी बी गेई पता केह् होऐ मेरी स्हेली ठीक ऐ ओह्दा नांऽ हा अंजली ठीक ऐ ओह् मेरी स्हेली बेचारी ओह् उन न इक बारी उन्न दवाई खाई लेई ही केह्ड़ी खाई लेई ही उ'नें खाई लेई कनक आह्ली दवाई खाई लेई ही उन ठीक ऐ ओह् मेरी क्लासमेट ही ओह् ठीक ऐ उन कनक आह्ली दवाई खाई लेई इन्नै इक पीस खाई लेआ उत्थें ओह्दे कन्नै जैह्र होई गेआ ओह् मरने आह्ली ही ठीक उन अपने पापा गी फोन कीता पापा मिगी बचाई लैओ फोन मम्मी बचाई लैओ ठीक ऐ ओह्दे घरै आह्ले आए हून उसी चुक्केआ बाइक पर बठाया उसी फिर उसी कुत्थै लैआनी लेआ उ'नें उसी लेआनी लेई इद्धर हास्पिटल हास्पिटल लेआनेआं हास्पिटल लेआनने दे बाद पता लग्गेआ इद्धर ऐंबुलेंस बी हैनी ऐंबुलेंस बी कन्नै ड्राइवर बी हैनी स्हाब लाओ तुस नां कोई डाक्टर डाक्टर दिक्खी बी लैंदा डाक्टर बी इन्ना जादा बुरी हालत इन्नी जादा गंदी कैक्टिविटी साढ़ी ऐंबुलेंस दी इद्धर ऐंबुलेंस कि ऐंबुलेंस कदें टाइम उप्पर निं पुजदी ते पुज्जी जा तुस स्हाब लैओ फिर कुसलै पजाना उन्नै ठीक ऐ ऐंबुलेंस ना पुजदी ते ना पेशेंट गी स्हेई टाइम उप्पर हास्पिटल पजांदी ते अगर पेशेंट स्हेई टाइम पर हास्पिटल निं पुज्जै ते सिद्धी गल्ल ओह् मरी बी सकदा ते बड़े सारे पेशेंट मरी बी जंदे ओनली ड्यू टू बैड ऐंबुलेंस दी सर्विस कन्नै बहुत ज्यादा गंदी सर्विस साढ़े विलेज च थुहानूं पता गांव च इन्नी जादा बुरी सर्विस होंदी ओह्दी ऐंबुलेंस दी ठीक ऐ रेही राहियै ऐंबुलेंस जनेही ऐ ते नेईं ऐ सिर्फ ग्रांऽ च शैह्र च हालांके शैह्र च बड़ा किश होंदा इक सकैंड च गै ऐंबुलेंस पुजदी पर गांव च काफी जादा बुरा गांव च निं पुजदी इक मिंट्ट उप्पर ऐंबुलेंस ठीक ऐ पेशेंट गी बड़ा वेट करना पौंदा मेरे दादू होर दिक्खो हां बड़ी बुरी हालत होंदी उं'दी कदें गोड्डे पीड़ कदें इ'यां च हार्ट टैक हार्ट टैक आंदा आंदा रेही गेआ हा उ'नेंगी ठीक ऐ पापे ने फटोफट उ'नेंगी हास्पिटल पजाया हास्पिटल आह्ले ऐंबुलेंस गै निं ही इन्नी गंदी कनेक्टिविटी ऐंबुलेंस दी ऐ सानूं केह् सनाचै बंदे मरदे मरदे बचदे ते मतलब कोई क निं समां आग गौरमेंट ने इत्थै चक्कर चक्कर लाना चाहिदा ऐंबुलेंस ठीक कराना चाहिदा ते ड्राइवर जेह्ड़े ओह् इत्थे चार चारा रक्खने चाहिदे ठीक ऐ ध्याड़ी दे चार चार ड्राइवर होन इक्को ड्राइवर ऐ सानओ इयै बेचारा घर बी जाना उन उन कदू उसी बी सौ कम्म होंदे ते में चाह्न्नी कि इत्थें सानूं कोई चार चार ड्रैवर मिले ना इक ऐंबुलेंस आस्तै मतलब चलांदा बी सेफ ते शैल सर्विस बी ठीक ऐ हून अगर इक ड्राइवर न अगर चार चार घैंटे लाए दे ध्याड़ी दे ठीक अच्छे तरीक कन्नै सारा किश मैनेज होई सकदा क्योंकि थुआनूं पता इन्नी जादा कनेक्टिविटी बुरी कैक्टिविटी साढ़े इद्धर ऐंबुलेंस दी केह् सनां में थुहानूं सनाने दे लाइक कोई गल्ला निं ऐ ठीक ऐ बिलेज थुआनूं पता ऐ जे एज ए गांव गै साढ़ा बेचारा गांंव थुआनूं पता कोई सुविधां निं ऐ ऐंबुलेंस में डिस्ट्रक हास्पिटल बी बनी गेआ गमबुेंसर डट हास्पिटल हास्पिटल बनेआ कन्नै एह्दे पिच्छे पैह्लें इक ऐंबुलेंस लाई ही हून फिर दूई बी आई जेह्ड़ी पैह्लें आह्ली ही ओह् चलो थोह्ड़ी खराब होआ दी ही नमीं आई ऐ शैल पर ड्राईवर हैनी एह्दा ठीक ऐ ते थुहानूं पता बिना ऐंबू बिना ड्राईवर ते ऐंबुलेंस कुन गै चलानी ऐ हून में ते चलानी निं ऐ उत्थै चलानी दे लोकां गै लोकें गै जाना ओह्दे बिच ते अगर कोई जा आ नेईं ते फ्ही केह् होई सकदा ठीक ऐ ते ऐंबुलेंस सर्विस जेह्ड़ी ओह् होनी चाहिदी अच्छी अच्छी होनी चाहिदी में चाह्न्नी कि मेरे इद्धर विलेज बिच्च काफी अच्छी जेह्ड़ी सर्विस होऐ साढ़ी ऐंबुलेंस दी की के इन्नी बुरी सर्विस नेईं होऐ लोक मरदे मरदे बचै लोकें नमें नमें जिंदगियां मिलै लोक कदें बी निं तरसै नेईं जिंदगी बास्तै ठीक ऐ अगर कुसै गी कुछ होऐ ते में आन द स्पाट नेंगी हास्पिटल लेना चाहिदा अगर उ'नेंगी नेईं लैचै थुहानूं पता फिर किन्ना बुरा होई सकदा ऐंबुलेंस जेह्ड़ी ओह् बड़ा इपार्टेंट रोल प्ले करदे थुआनूं पता इंसान दी जिंदगी च इंसान कुछ बी हो कुदै जंदा ऐंबुलेंस बिच गै जंदा बड़े घट्ट होंदेयां गड्डियां होंद थुआनूं पता विलेज बिच जियां हास्पिटल च कोह्दे घर गड्डियां कुसै गै निं होंदियां सब बेचारे मरदे मुरदे इक अस्पताल तक पुजदे ते अग्गें बेचारें उ'नें ऐंबुलेंस कोला आस होंदी हून अगर ऐंबुलेंस गै निं होए थुआनूं पता ते फिर अग्गें बंदा उत्थें ओह्दी आस उत्थें त्रुट्टी जानी उन उत्थै उत्थें मरी जाना जेहड़ा बेचारे उन्नै दो घैंटे कोल उन्नै उत्थें मरी जाना ऐंबुलेंस ने फटाफटा बचा सारा खेल ऐ जेह्ड़ा ओह् सारा कोह्दे उप्पर डिपैंड होंदा सिर्फ ऐंबुलेंस उप्पर अगर ऐंबुलेंस निं अगर कम्म करग तुहानू पता फ्ही अग्गें इंसान कियां जीना होऐ इंसान गी निं पता होंदा ठीक ऐ ऐंबुलेंस होग ऐंबुलेंस सर्विस होग ते इंसान जींदा इंसान हो शैल जींदा ठीक ऐ ओह् ऐंबुलेंस सारे अस्पताल पुजदा उसी ऐंबुलेंस होंद जेह्ड़ी पजांदी ऐंबुलेंस दा इक सकेंड सानू पता किन्ना कीमती होंदा अपनी गड्डियां अस सारे जने कुतै रौह्न्ने होन्ने ते ऐंबुलेंस ते ऐंबुलेंस आह्ग सानूं कुतै अस्पताल पजाग ते होर अस कुतै अस जीदे नेईं ते अस साढ़े जनेह् लोके जेह्ड़े घर गै दम तोड़ी ओड़दे ते ओह् ऐंबुलेंस होंदी ऐ कम्म करी जा ते शैल पजाई ओड़े जे नेईं पजा ते फिर नेईं पजा सारा सारा कोह्दे उप्पर डिंपैंड सिर्फ ऐंबुलेंस उप्पर ते में चाह्न्नी आं कि साढ़े इद्धर जेह्ड़ी इन्नी बुरी सर्विस ऐ न ऐंबुलेंस दी ओह् थोह्ड़ी ठीक सर्विस होई जा अगर ऐंबुलेंस निं ठीक सर्विस करना ते बंदे इ'यां बेचारे मरदे मरदे मरी जंदे ऐंबुलेंस अच्छी होनी चाहिदी ताकि उ'नेंगी नमां जीवन मिलै ठीक ऐ अगर अस्पताल उ'नें एडिड करी ओड़े ते में चाह्न्नी कि दो दो जेह्ड़ी ऐंबुलेंस ऐ उ'नें चार चार ड्रैवर देओ उ'नें शैल शैल खुल्ले खुल्ले पैसे देओ ता कि ओह् होर अच्छे तरीके कन्नै करै ऐंबुलेंस दी सर्विस अच्छी होऐ लोकें गी नमीं नमीं जिंदगी मिलै लोक इ'यां नेईं तरसै जिंदगी ते मौत बिच्च इ'या नेईं लड़ै कुछ बी होग सब तू पैह्लें इक ऐंबुलेंस उप्पर गल्ल आंदी कि हां ऐंबुलेंस इन्नी लेट पुजाया ऐंबुलेंस नेईं की ऐंबुलेंस नेईं कीता ओह् के नेईं होना चाहिदा ऐंबुलेंस जेह्ड़ी ओह् खड़े पैरो खड़ोनी चाहिदी ताकि जेह्ड़े विलेज जेह्ड़े लोक ओह् कदें मरै निं ओ ते ऐंबुलेंस दी सर्विसा बास्तै गौरमेंट ने कुछ करना चाहिदा उ'नेंगी बैनीफिट प्रोवाइड करनी चाहिदी जिस बजह कन्नै ओह् बी थोह्ड़ी अच्छी उं'दी बी जाब थोह्ड़ी अच्छी होई ऐंबुलेंस सर्विस थोड़ी अच्छी होई जा ठीक ऐ ऐंबुलेंस जेह्ड़ी ओह् हर इक विलेज़ बिच होनी चाहिदी ताकि कोई बी घर घर लोक इ'यां मरै दे न ठीक ऐ कुछ बी ओह् लोक फटाफटा हास्पिटल च दौड़दे होर हास्पिटल दौड़दे ते उ'नें उमीद कोह्दे कोला ऐंबुलेंस कोला होंदी ऐंबुलेंस आग ते सानूं हास्पिटल लेई जाह्ग ते में चाह्न्नी आं इद्धर कुतै अगर ऐंबुलेंस सर्विस अच्छी होऐ लोक इ'यां मरै निं कोई सप्प डंग बजह दी कन्नै मरा दा कोई बखार दी बजह कन्नै मरै दा कुसै अटैक आ दा कुसै केह् कुछ निं होआ दा सारें लोकें गी कोह्दे कोला उम्मीद ऐंबुलेंस बजह कन्नै ऐंबुलेंस सानूं कुतै इक बड्डे अस्पताल लेई जा ते होई गेआ ऐंबुलेंस दी सर्विस होंदी ते अच्छी ऐ कि ऐंबुलेंस दिक्खो दो सकैंट सानूं पता ऐम्बलेंस कुत्थें कुत्थें पजाई ओड़दी बंदे गी अगर ऐंबुलेंस निं हो थुआनूं पता फोन कुसी कुत्थें पजाना थुआनू पता होना ऐंबुलेंस हो ते बड़ा किश होई सकदा ऐंबुलेंस नेईं होऐ ते बंदा उत्थै ते आन दा स्पाट मरी बी सकदा ऐंबुलेंस होना बड़ी जरूरी ऐ ते में साढ़े इद्धर विलेज बिच्च बी हर हर इक हास्पिटल च दो ऐंबुलेंस होना चाहिदियां ते दो ऐंबुलेंस बास्तै चार चार ड्राइवर बी होऐ न ते ठीक ऐ ठीक ऐ बंदा करी लैंदा हून इक दो ऐंबुलेंस बास्तै सिर्फ इक ड्रैवर हो ते ओह् ते निं चली सकदा ओह् विलेज बिच्च ठीक ऐ विलेज थुहानू पता पैसे बी बड़े घट्ट मिलने अगर उ'नें पैसे अच्छे मिलै चार चार ड्रैवर होऐ ते बंदे दा कम्म करने दा मन बी करदा ठीक ऐ कम्म गै करने दा मन निं करदा थुहानूं पता भाएं चाहे तुस दस ऐंबुलेंसां खड़ी करी ओड़ो ते कौन लैना सानूं जे ड्रैवर निं होग इन्नी गंदी सर्विस साढ़े इद्धर कक्टिविटी इन्नी गंदी ना ऐंबुलेंस अगर बंदा कोई इक बारी एऐंबुलेंस गी बला ना ते ऐंबुलेंस कोई दस साल्लें बाद च इन्ने चिर बंदा मरी मुरी दा ओह्दा क्रिया कर्म बी होई गेदा होंदा ते ऐंबुलेंस दी कनेक्टिविटी जेह्ड़ी ओह् अच्छी होनी चाहिदी अगर ओह् निं होऐ ते फिर बंदा केह् करी सकदा ठीक ऐ साढ़ा सारा खेल गै सारा ऐंबुलेंस दा ऐंबुलेंस हो ते बंदा बहुत कुछ करी सकदा नेईं ते कुछ निं करी सकदा ओह् ऐंबुलेंस कनेक्टिविटी बोह्त अच्छी होनी चाहिदी साढ़े एरिया आस्तै कि लोक जेह्ड़े बेचारे जेह्ड़े न दरबदर जेह्ड़ मरदे रौंंह्दे उ'नेंगी इक नीं जंदगी मिलै ओह् बी जियै उ'नेंगी पता लग्गै कि हां मौत को मौत गी छूहियै कनेहा लगदा ठीक ऐ उ'नेंगी नमां जीवन दान मिलदा कोह्दे कन्नै ऐंबुलेंस दी बजह कन्नै ते साढ़े विलेज बिच्च जेह्ड़े चैलेंजस अस बड़े चैलेंजस फेस करने ठीक ऐ बड़ी बारी मेरी दादी किन्नी बारी मौत गी छूइयै आई दी मरदी मरदी बची दी बेचारी कोई गल्ल निं हून केह् करना